जेना चूल्हा नीपय पड़ै हइ ओहिमे मने नीपय पोतय पड़ै हइ आँच जोड़य पड़ै हइ ताव लहरै हइ तऽ धु धुआँ दै हइ ओहिमे तऽ ओहिपर खाना बनबै छियै जेना गैस चूल्हा भेलै तऽ गैस चूल्हामे तऽ काठी धरा दियौ चाहे लाइटर धरा दियौ आ बना लियौ आ एहिमे तऽ बहुत किछु परऽ करऽ पड़ै हइ आँच धरबय पड़ै हइ ओहिपर धुआँ होइ हइ लहरै हइ नीपय पोतय पड़ै हइ तब होइ हइ ओहिपर नहि तऽ ओना नहि होइ हइ बुझलियै